बहुत प्रयास केलहुँ वाद्ययंत्र सीखैके लेकिन सीख नहि सकलहुँ जँ हम पाँचमा स्टैण्डर्डमे पढ़ैत रहौ तऽ बहुत इच्छा छल जे तबला बजैबितहुँ लेकिन ओ चौकियो पर रहि गेल हमर सिमटिके बहुत प्रयास केलहुँ एंड्राइड मोबाइल लेलियै तऽ ओहिमे डाउनलोड सहित केलहुँ ओकर एप्लीकेशन कि सीख लेब लेकिन नहि सीख सकलहुँ एकरा लेल हम बचपनमे पढ़ैत कला एतबाक हम अपना दादाजीसँ डाँट सुनने छियै एहि जूनूनके बारेमे की बताएब अगर हम पढ़ैत रहियै आ अगर रेडियोमे बाजऽ लागैत रहै तऽ हम ओ चौकिये पर बजबै लागियै आ दादा ओम्हरसँ कहै आब तबले सीख ले पढ़ाइ लिखाय छोड़ि दही तऽ जूनून नहि पुछू सीख नहि सकलहुँ हँ किया कियाकि हमर सबके परिवारमे छै कि अगर अहाँकेँ अन्दरमे कला यऽ तऽ ओ कला कऽ देखै लए या अगर ओकरा सीखै लए हम चाहै छियै तऽ ओकरा लिअऽ अहाँकेँ प्रोत्साहित नहि करै छै अहाँकेँ सीधा कहत किताब ले आ बाबू पढ़ हमरा रिजल्ट चाही तऽ वाद्ययंत्र एखन तक एहि दुआरऽ नहि सीख सकलहुँ हँ लेकिन अपन ई ध्येय यऽ जे अपन जीवनके अंतिमो क्षण तक जरुर हम सीखबै आओर अगर हम सीखै लए चाहबै तऽ हम सीखिए लेबै